जैसे कि खानामे पसन्द पड़य छै रोटी सब्जी दालि भात दालि सब्जी भुजिया अचार जे होइ छै से ई सब पसन्दके खाना भेलय जैसे पसन्दमे भेलय खाना करिके दालि चावल दूध रोटी सब्जी रोटी मीट मछली ई सबके भेलय सब्जी हमरा सबके पसन्द हइ छै हमर बेसी मीटे मछलीवला मे तब जैसे कि जकरा जेहन पसन्द पड़य छै उ ओहन खाय छै आओर जकरा नहि पसन्द पड़य छै उ नहि खाय सकय छै तऽ हमरा अरके जेहे मिलय छै मास मछली रोटी दालि सब्जी भात भुजिया उहे सब खाय छियै जे पसन्दके चीज छियै खेबय ओहे सब खाय छियै आब तऽ उएह दालि चावल सब्जी कभी अचारे भेल कभी चोखे भए गेल कभी भुजिये होय गेल रोटी दालि सब्जी चोखा ई सब खाय छियै इएहे सबके अनाजके पसन्द छै मीट मछली तऽ कोइ सप्ताहमे एक बार खेतय महीनो लागि जाइ छै लोकके खायमे मीट मछली तऽ हमरा सबके पसन्द मीट मछली सब मीट मछली खायवला आदमी छिकियै